گوتم بدھ ضلع کے اندر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہے جیسے کہ ہندی گجراتی انگلش اور اردو اور کئی طرح کی زبانیں استعمال کی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں اور آپس میں رہنے کے لیے اگر کسی طرح کے کوئی تکلیف ہو جائے تو ان کے ساتھ سب لوگ رہتے ہیں یا کسی طرح کی شادی یا پارٹی ہو تو وہاں کے لوگ سب مل کر اس میں خوشیاں مناتے ہیں یہاں پہ ہولی اور بقرعید محرّم اور دیوالی جیسے تیوہار کو سب مل کر مناتے ہیں اور یہاں کے لوگ آپس میں خوشی خوشی زندگی گذارتے ہیں